و علیکم السلام خیریت سے ہیں نا ہاں بولیے کیا بات ہے آپ کون ہیں شام میں بات او اچھا تو کون سی بات ہے او ماشاء اللہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا کہ آپ نے مجھ پہ بھروسہ کر کے پورنیہ میں زمین خریدیں کتنی قیمت میں زمین خریدنا ہے ہاں بولیے آپ قیمت کتنا بتا رہے ہیں میں تو قیمت رکھا ہوں چھ لاکھ آپ تو بہت کم ہی بتا رہے ہیں اور کس کتنا لینا ہے کتنی زمین لینی ہے ہوں یعنی آپ کو دکان بنانا ہے ہوں چلیے آپ نے ایک ایسا سر کو چنا جس سے کہ آپ کی دکان میں لابھ ہو فائدہ ہو ہوں ہوں پانچ لاکھ میں تو نہیں ہو پائے گا چھ لاکھ ہی میں ہوگا اس لیے کہ وہ پورنیہ شہر میں ہے اور آس پاس میں بہت ساری دکانیں ہیں اور بڑی بڑی دکانیں ہیں اس کی وجہ سے زمین کی قیمت اور بڑھ گئی اب آپ کی اب حالانکہ آپ میرے قریب ہونے کی وجہ سے آپ سے کم دام لیا جا رہا ہے نہیں اتنا ہی میں ہوگا جتنا کوشش کیجیے آپ آئیے دکان میں دیکھیے کہ زمین کس طرح سے ہے ہوں آپ اپنی آنکھوں سے مذاکرہ کیجیے مشاہدہ کیجیے دیکھیے کہ کس طرح آپ کو اگر پسند آئے گی تو آپ لیجیے تب ہوں تاکہ بات ہاں آئیے ایک دو دن کے بعد دیکھیے کس طرح کی زمین ہوتی ہے ہاں ہم وہیں ہیں

ہاں ہوں صحیح ہے تب آئیے گا آپ ضرور صحیح ہے رکھتا ہوں میں خدا حافظ